ہیلو میں نوید ہاشمی بات کر رہا ہوں جی میں آپ کو اپنی ایک رائے دینا چاہتا تھا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آئے دن میں ٹرین میں سفر کرتا ہوں اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرتا ہوں عام طور سے میں سفر سلیپر کلاس میں کرتا ہوں جس کے لیے میں پہلے سے اپنا ٹکٹ بک کرا لیتا ہوں لیکن حال کے دنوں میں ایک بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جو لوگ ویٹنگ کا ٹکٹ لیتے ہیں وہ بھی سلیپر کوچ میں چڑھ جاتے ہیں اور کسی کی بھی سیٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں جہاں سے انہیں اٹھانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے ایسے میں ٹی ٹی کو بلایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ ہماری سیٹ خالی کرا دو تو ٹی ٹی بھی ہماری سپورٹ نہیں کرتا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نظم بنایا جائے کہ سلیپر کلاس کے ڈبوں میں صرف وہی لوگ چڑھ سکیں وہی لوگ سفر کر سکیں جن کے پاس کنفرم ٹکٹ ہو یا جن کا اپنا کوئی ایسا ساتھی ہو جو انہیں اپنی سیٹ پر بیٹھا سکے دوسروں کی سیٹ پر بیٹھ کر سفر کرنا مناسب نہیں ہے